आमच्या गांवा लागींच बाणस्तरी ह्या गांवांत सप्ताहीक बाजार जाता हो गोंयचो खूब फॅमस असो सप्ताहीक बाजार ह्या बाजारांत पुरुमेंताचें सामान जशें की गांवठी मिरसांगो आमटाण सोलां वटासोलां ह्यो सगळ्यो गोश्टी मेळटा तशेंच बेकरी सामान म्हणचे वेग वेगळ्यो फांती बिस्किटी खारी बिस्किटी ह्यो सगळ्यो बी थंयसर मेळटा तशेंच गांवठी भाज्यो तोरां आंबे पोपायो ह्यो सगळ्यो बी थंयसर मेळटा हो बाणस्तारीचो बाजार खासा करून चवथे दिसांनी खूब फॅमस चवथे दिसांनी अख्ख्या गोंयचे लोक ह्या बाजारांत माठोळेचें सामान घेवपाक येता आनी हें माठोळेचें सामान हांगासर बऱ्या पैकी परवडटा अशे दरान उपल्बद आसता